ہلو جی صاحب آپ کے آپ کے ریسٹورنٹ سے کھانا کھانا ذائقےدار تھا اور کھانا کھایا مہمان بھی ہمارے کھائے بہت ہی عمدہ بہت ہی لذیذ تھا لیکن آپ کے کھانے میں تھوڑا سا یہ آیا لگتا کہ یہ آپ کا کھانا تھوڑا باسی یا رات کا بنا ہوا تو نہیں تھا اگر ایسا نہیں تو کوئی بات نہیں ہے کھانا تو بہت عمدہ اور ذائقےدار تھا اس لیے بہت اچھے کھانے ہیں اس میں اچھی اور بہت ہی عمدہ کھانا آپ نے دیا